मेरे गाँव में पानी की सुवधा जैसे कि छोटा मोटा खेत है तो उसमें जल निगम का पानी आता है वो नल लगा है सभी घरो में नल लगे हुए हैं अपने काम भर का पानी ले कर के उसके बाद में जो भी खेत में बोया होता है उसमें पाइप लगा दिया जाता है जिससे पानी जड़ो तक अच्छे से पहुँच जाता है